हाँ मैंने अपने लिए एक जैकेट ऑनलाइन बुलवाया था जैकेट में पॉज़िटिव थिंग मुझे ये लगी कि पहनने पर उसका लुक अच्छा आता है जो मुझे इमेज में दिखाया गया था एज़ इट इज़ वही जैकेट मेरे पास आया है पहनने पर लुक बहुत अच्छा आ रहा है कपड़ा की क्वालिटी भी उसकी बहुत अच्छी है और उसकी नेगेटिव चीज मुझे ये है की उसकी स्टिचिंग मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगी जो कलर मैंने बुलवाया था ऑर्डर किया था कलर वही आया है लेकिन थोड़ा सा डल है कलर डिलीवरी उसकी बहुत लेट हो गई थी जो डिलीवरी डेट एप में मुझे मेंशन की हुई थी उससे वो ऑर्डर बहुत लेट आया मेरे पास